नाच तरह तरह जा थींदा आहिनि हर क़ौम जो पंहिंजो नाचु हूंदो आहे हर राज्य जो पंहिंजो नाचु हूंदो आहे हर ज़िले जो पंहिंजो नाचु हूंदो आहे पर जेॾी महिल बि देश जे लाइ कोई नाचु थींदो आहे त हर राज्य हिकु थी करे नचंदो आहे अॼु पाणि ॾिसूं था त फ़िल्मुनि में हीरो हिरोइन आहिनि नचनि था उहे पंहिंजी जात पात नथा ॾिसनि सभु गॾिजी करे था नचनि नाच जा घणा प्रकार आहिनि तरह तरह जी क़ौम वारा माण्हू हिकु नाचु गॾिजी करे हिकु जहिड़ो ई नाच करनि था तेॾी महिल हर कोई उहो नाच जो मज़ो वठे थो तेॾी महिल कोई नथो ॾिसे की केर कहिड़ी क़ौम जो आहे अहिड़ीअ रीत नाचु पंहिंजी संस्कृतिअ खे हिक करे थो ऐं सभिनी माण्हुनि खे बि हिकु करे थो पाणि ॾिसूं था त केॾा ही शो नाच जा अचनि था किथां किथां जा माण्हू ऐं कहिड़ा कहिड़ा माण्हू अचनि था पर उन्हनि में हुननि जो नाच ई थो ॾिठो वञे न की जात पात